म्हज्या घरा भोंवतणी म्हज्या पिरायेचे आनी माणकुलीं जायती भुरगीं आसात आमी सगळी मेळोन एकूण बारा ती पंदरा मनशां आसात आतां आमी आमच्या मदीं एक एक दोन पारंपारीक अशें खेळ खेळटात आनी नामनेचे म्हळ्यार आमी दोन खेळ खेळटात ते म्हळ्यार धरच्यांनी आनी आपालिपा आतां धरच्यांनी आमी बारा पंदरा लोक आसात म्हूण आतां तिग जाण पुलीस जातात आनी बाकीचे सगळे हेर आमी जाण चोर जाता आनी धांवतात आनी पुलिसांनी आमी आमी सगळें चोर जाल्लें आसा तेंकां धरपाचें असो हो खेळ चलता आमच्या मदीं आनी आपालिपा म्हळ्यार दोग दोग जाण ह्ये आसतात सोदप आसता आनी बाकिची सगळे जाणांनी लीप लिपपाचें आता लिपपाक जागा आमची खूब घरां भोंवतणी म्हणजे जायती घरां आसात घरांनी वचून एकामेकाच्या लिपपाचें मागीर मातसो खेळान उमेद येता अशें आमी जायते खेळ खेळटात असोच आमी जायतो वेळ आमी अशेंच पारंपारीक खेळ खेळुनूच घालयतात अशें आता मोबायलार आमी खेळ बीन खूब कमी भायरचे चडशे खेळ चालू दवरतात की माणकुलीं भुरग्यांचे आनी आमी म्हाज्या वांगडचे तांचेय टायमपास बरो जाता